हाँ हमारे पास क्लिक की गई पुरानी तस्वीरों की हार्ड कॉपी है हम पुरानी तस्वीरों के बारे में यह कहना चाहेंगे कि पुरानी तस्वीरें जो रहती थी वो एक दम ओरिजिनल रहती थीं और अब जो है अब यह डिजिटल ज़माने में उसको फ़िल्टर करके भी बनाई जाती है और तस्वीरों के बारे में हम बहुत कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे कहीं भी हम मामा बुआ या कहीं भी जाते हैं किसी की शादी में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं और हमें लगता है कि पुरानी तस्वीरों का अधिक मूल्य है क्योंकि जब हम पहले जब कहीं जाते हैं और वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं और जब वह तस्वीरें रहती हैं जब कभी भी हम लोग तस्वीरों को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देखकर हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं कि वैसा समय द दोबारा लौटकर नहीं आता है इसलिए तस्वीरों का लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय है वह कभी भी वापस नहीं आएगा इसलिए मैं कह मैं कहना चाहूँगी कि पुरानी तस्वीरों का भावुक मूल्य बहुत है और बहुत सारी हमारे पास ऐसी पुरानी फ़ोटोस हैं जिनको हम बार बार देखते हैं और जैसे एक कभी भी हम कहीं जाते हैं